بائک ایک بہترین سواری ہے بائک سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور وقت بہت کم بچتے کم لگتے ہیں اس لیے کہ بائک سے اگر کہیں جانا ہو تو اپنی سواری ہوتی ہے جب دل چاہتے ہیں جو ہے وہ بائک اٹھاتے ہیں اور چل دیتے ہیں کہیں بھی جانا ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا کسی میٹنگ میں جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو جو دو گھنٹے کا سمے لگتا ہے اس میں جو ہے آادھے گھنٹہ ایک گھنٹہ میں جو لوگ اپنی گاڑی سے چلے موٹر سائیکل سے بائک سے چلے جاتے ہیں اور بائک سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پرسنل لاء بورڈ کے دفتر میں جانا ہو یا احتجاج میں جانا ہو اور کوئی بھی میٹنگ میں جانا ہو تو یہ جو ہے اس سے جا کر آرام سے آ سکتے اور خطوں کی بات ثقافت کی بات ہے تو ہم میڈیا سے پڑھ کر کتابوں سے پڑھ کر پیپروں سے پڑھ کر یہ سارے چیز کو پڑھ کر ہم جو ہے خطے اور ثقافت کا جو ہے پتہ لگاتے ہیں